जय झूलेलाल त पहिरियों मां टैक्सी बुक कई हुई न कल्ह जो कैंसिल कराई पोइ पहिरों तूं आएं न न टाइम सां मां त ॾिसो हे पेमेंट करे छॾी मूंखे त जरुरी वञिणो ई न हुयो ऐं तोखे पैसा बि तू जेके चए मां तोखे अॻिमें ई मोकिले ॾिना हा माण्हूअ जे हथा भई मूंखे हलिणो आहे करे हाणे तुंहिंजी गाॾी ख़राब थी पई आहे छा रीज़न आहे तू टाइम सां न पोहंची सघे मूंखे वञिणो मां ॿी गाॾी करे हली वियुमि हाणे जेके पेसा ॾिना आहिनि हो त मोकिलाए ॾिए न प्यारा हा मां फ़ोन ते जी पे त वापिरींदो आहियां पर हूअ अलाए छो अॼुकल्ह ॿिनि ॼणनि जो भई पेसा थो वठि अचनि न था मतिलबु मुहिंजी पेमेंट वञे थी मूंखे कंहिंखे ॾेयणा आहिनि त मां ॾेई थो छॾिया पर कंहिखां वठणा आहिनि त हूअ वठी नथो सघा त उनमें मुंहिंजे कुझु ऐप में इशू थो हले या छा चओ त मां तोखे अकाउंट नंबर ॾियां त तू मूंखे खाते में मोकिले ॾिए बैंक खाते में हा तू ऐप खोलिंदे त उनमें ई ईंदो न हा हा उनमें अकाउंट नंबर ॾेखारींदो आहे उनमें तू मुंहिंजा अकाउंट जा डिटेल्स विझंदे सभु आइ एफ सी कोड वग़ैरह त बराबरि पेसा मुंहिंजे बैंक खाते में जमा थी वेंदा मूंखे मेसिज अची वेंदो न न पेसा कटिंदे छो यारु तू यारु ग़ल्ती तुंहिंजी हुई न पेसा कटे करे छो मोकिलिंदे न न ओ त पेसा त पूरा ई वठंदुमि न यारु त अॻियां अॻिए कोई बि कमु पवंदो तू हाणे मूंखे पेसा कटे ॾींदे त अॻियां मां तोखे कीअं चवंदुमि भाई काथे हलिणो या छा पोइ तू मञिदे न तू जेको अघि चए ॿियो माण्हू मूं सां उन सां वाजिबी अघि में हलियो पाण उन तोखा घटि पेसा वरितई हो सुञाणे बि न मूंखे वठी बि हलियो वठी बि आयो सुठे नमूने सभु कमु सभु मां पंहिंजा कया आराम सां तू पेसा बि वधीक थो वठे तोखे त मां रेग्यूलर घुराईंदो आहियां ॿिए कंहिंखे चवंदो बि न आहिंयां कल्ह हाणे अहिड़ी एमरजंसी हुई तू चयो ॿ कलाकु बि त मां ॿ कलाकु न पियो बिहु सघां न यारा मूंखे जल्दी वञिणो हुयो तॾहिं ॿी ॻाॾी करे निकिरी वियुमि न न पेसा पूरा मोकिल यारु ॾिस मां इअं मां तोसां ई बेवाजिबी ॻाल्हि त कई न तू चए एतिरा वठंदमि मां चयो एतिरा वठे थो बि पेसा बि मां अगाणो मोकिले ॾिनासि सभु कुझु हा न अकाउंट नंबर मोकिलियाव थो मां हा पोइ तू स्क्रीन शॉट कढी मोकिलजे न मूंखे जॾहिं पेसा ट्रांस्फर करे हा मूंखे त बैंक जो मेसिज अची वेंदो हुनजो वांदो न आहे हा मूंखे त एमरजंसी हुई प्यारा त वञिणो ई हुयो न पियो बीहु सघां न बीहां हा त मुंहिंजो कमु ख़राब थी वञे हा मुंहिंजो कमु हुयो त पोइ वञण जो मतिलबु ई न थिए हा न लेट वञां त साम्हूं माण्हू जंहिंसां मिलिणो हो निकिरी वञे हा मुंहिंजो कमु अधि में रहिजी वञे आहे हा मुंहिंजो कमु सकारु थो थियो न वरी हलंदासीं ॾह ॿारहें ॾींहं तोखे यादि कंदोमाए हा ज़रूर हा अकाउंट नंबर मां तोखे वाट्सअप कया थो पोइ तू पेसा मोकिले पोइ तू मूंखे उनजो स्क्रीन शॉट कढी मोकिल वाट्सअप ते मां उहो मूंखे मेसिज बि अची वेंदो बैंक जो ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल